बिहारमे तऽ संस्कृति कार्य बहुत छै जेकि सामा चकेबा झिझिया सामा चकेबा एहि दुआरे होइ छै जे एक समय भाइ बहिनके पाबनि छिए बहुत बहुत बढ़िआँ लोक मानै छिए सामा चकेबाके जे भाइ बहिनके अपन पाबनि छिए ओकर परम्परा मानि अएलै सामा चकेबा झिझिया जट जटिन ईसब तऽ चलिते रहै छै मैथिली मैथिली मिथिलाञ्चलके कि छै से स जट जटिन सब खेलाएल लोक बहुत संस्कृति छै ओकर तऽ कोनो छै लोकगीत छै मैथिली भो ओहिमे तऽ कोनो अथिए नहि छै कतेक कि छै नहि छै तकर कोनो ठेकाना नहि छै मैथिलीके मैथिलीमे छै जे सामा चकेबा खेलेबै करू ओहिमे सामा चकेबामे गीत गेलक लोकसभ सामा चकेबा अइहऽ हे जोतला खेतपर बैसिहऽ हे ढेला फोड़ि फोड़ि खइहऽ हे सामा चकेबाके इएहसब होइ छै गीत सामा चकेबाके चूड़ा दहीसँ मुँहो मुँह अँएठाएल जाइ छै पौतीमे भा अथी धानसब देल जाइ छै चूड़ा देल जाइ छै भसाएल जाइ छै ओहिसबमे अपन ई विधि जे होइ छै विधान सेसब कएल जाइ छै सामा चकेबा भाइ बहिनके पाबनि छिए सामाके भाइ अपन सामाके मुँहके अथी कएलक मूड़ी तोड़ि देलक खोँइछ भरि देलक बहिनके खोँइछ भरलक भाइ अपन भसै देलक से सब भेलै सामा चकेबाके विधि इएहसब होइ छै सामा चकेबाके मिथिलाके हमर संस्कृति इएह छिए संस्कृतिमे तऽ बहुत किछु छै मिथिलाके संस्कृति सामा चकेबा छै कतेक गाम सबमे घाटो खेलाइ छै कतेक गाममे कएक रङ्गके चलै छै खे जे सब संस्कृतिके लऽ कऽ कतेक रङ्गके छै जट्टा जटिन सामा चकेबा घाटो घाटो खेलाइ छै सामे जकाँ लोक तऽ एनाहि होइ छै सामा चकेबा

आओर बिहारमे एगो इएह बहुते तिहार छै कातिक महिना सामा चकेबा होइ छै कातिक भगवती छिए सामा चकबै सामा चकेबा वएह सामा चकेबाके लोक अथी कएलक वएहसब कएलक इएह कहल जाइ छै आओर कि कहल जाइ